آج میں اپنے شاپنگ ایکسپریئنس کے بارے میں بتاؤں گی ویسے تو میں نے کئی بار شاپنگ کری ہے لیکن اپنے سیکنڈ شاپنگ کے پروڈکٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو میں نے سامان منگایا وہ بہت اچھا آیا کوالٹی میں کوئی ایشو نہیں آیا لیکن جب سیکنڈ بار میں نے ایکومرس کمپنی پر بھروسہ کر کے دوبارہ سامان منگایا جیسے میں نے جوتے منگائے تھے اور ان جوتوں کا سائز تھوڑا ڈفرینٹ ڈفرینٹ نکلا تھا جو میرے لیے نیگیٹو ثابت ہوا مجھے پریشانی ہوئی اور میں نے کسٹمر کیئر پر بات کری انہوں نے میری بات کو سنا پھر انہوں نے میرے جوتوں کو ریپلیس کرائے ریپلیس کرانے کے بعد ان کا مناسب سائز پرووائڈ کرا جس میں مجھے اچھا تو لگا پر ٹائم برباد ہوا پھر میں آن لائن شاپنگ سوچ سمجھ کر کرتی ہوں بہت دیکھ بھال کے اور صحیح ای کومرس کمپنی پلیٹفارم کو کرا کے اور صحیح پروڈکٹ کو چوز کر کے آن لائن شاپنگ کرتی ہوں